म्हाका बागकाम करपाक खूब आवडटा बागकाम म्हणजे भितर झाडां रोवप तांची काळजी घेवप तशीच तांची दोळ्यांनी वाड जाता ती पळोवप सगळें बागकाम करतकच दिसून येता बाग बागा भि बागेंत वेगवेगळ्या तरेचीं फुलांचीं झाड झाडां रा लावप वेगवेगळे कलर्ज जे फुलां फुलतात ते पळोवंक सामकें दोळ्यांक आकर्शीत करता तशेंच तांच्या लागून वेगवेगळे किटक बागेंत येता तांचो आश्वास घेता आनी ते किटक वता हें मनांक खूब भासता वेगवेगळीं फुलां फुल्लेलीं पळोवन मन सामकें भरून येता वेगवेगळे कलर तांचे रंग ते मनांक आकर्शीत करता एक प्रे फुलांक पळयतकच एक प्रेरणा अशी दिसता की कोणूय तांकां पळोवन बागेचेर लक्ष मारता म्हणून म्हाका बागकाम हो छंद म्हणून आवडटा